हैल्लो हां जी डाक्टर साह्व गै बोल्ला दे केह् गल्ल केह् खाई लेआ तुसैं उ्थें हां जां कोई फ्राई फ्रुई चीज़ खाई लेई आ हां ते दवाई दवुई खाद्धी कोई जां इयां गै ते बखार बी ऐ ते लाग्गै कोई डाक्टरे दी दुकान है कोई ते उध्दर बखार चैक कराईयै कोई पैरासिटामोल दी टिक्की खाई लैओ ते फिर जे लग्गग फर्क ते ठीक ऐ नेंई ते फिर इक दो दिन च उध्दर आई जाओ मेरे आफिस च डाक्टरे दी लैव च आई जाओ में करी देह्गा चैक में ठीक करी दिन्नां आहो टैस्ट कराई लैओ ओह्दा फिवर अज्ज कल बड़े अवा दे ऐ बड़े टाईप दे फिवर ऐ